आङो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनजों गुवाहाटीनिफ्राय दिल्लीसिम थांदोंमोन बेवहाय आङो राजधानी एक्सप्रेसआव गाखोनानै जोबोद माने मोजां मोनलांदों भारताव बेबो मोनसे मुंदांखा ट्रेन आरो गाखोग्राफोरनि थाखायनो जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि सुबिदाखौ बे ट्रेनाव मोनजोबलांनो हायो जेरै जानाय लोंनाय उन्दुनाय आरो जेनिबो बिथिंनिफ्राय जोबोद माने मोजाङैनो थांनो हायो आं बे ट्रेनजों आङो दिल्लीआव आंनि लोगोफोरजों थांफानानै आरामैनो मोजाङैनो सहैनो हादों बेनिखायनो आङो बे ट्रेनजों आरो इयुनाव मोजाङैनो थांनो हागोन आरो बबेबा समाव आरो बे ट्रेनजोंनो दावबायलांनो हागोन आं बेखौ आसा खालामनानै थाबाय